ہیلو ممتاز ہوٹل سے بات ہو رہی ہے ارے سر آپ کیسے لوگ ہیں میں نے آپ کو ایک گھنٹہ پہلے فون کیا تھا میں نے کیا کہا تھا آپ سے دو پلیٹ بریانی چاہیے تھی پانچ روٹی تھی اور دو کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی اور آپ نے مجھے کیا بھیج دیا ہے مجھے اس میں لگ رہا ہے چار سموسے ہیں اور دو فروٹی کی بوتل ہیں اور ایک برگر آپ نے بھیج دیا ہے کہیں کسی اور کا آڈر تو نہیں بھیج دیا مجھے نے آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں آپ کا ڈلیوری بوائے بھی صحیح نہیں تھا کتنی تیزی سے آیا اور میں نے دیکھا بھی نہیں اور وہ ترنت ہی چلا گیا آ آپ ایسا کیجیے کہ یہ اپنا پارسل واپس لے جائیے مجھے اس کو نہیں کھانا اور جو میں نے آپ کو پیمینٹ کیا تھا اور مجھے وہ پیمینٹ واپس کر دیجیے جی ہاں ٹھیک ہے